फैगोर र' बोसोरफ्रा आबादनि गायनाइ फुनायनि रोखोमा सोलायगोन एसे एसे ओह दायो जोङो गोबां सम गायनाय फुनायाव औ इम्फुनि थैनाय मुलि इम्फु फुथारग्रा मुलि गोबां बाहायनाय जायो आरो रासायनिक हासारफोर गोबां बाहायनाय जायो बेफोरखौ जोङो दोननानै बेफोरखो दोननानै जोङो हासार न'वावनो बानायनाय हासारफोरखौ बाहायनानै जोङो दिहुन्नायनि बेब'स्था खालामगोन मानो होमब्ला गोबां समाव जोङो पेसटिसाइड बाहायनानै एबा गुगु एम्फु बुथारग्रा बेराम होबथाग्रा बेफोरबादि गोबां रासायनारिक मुलिफोर बाहायनानै मानसिनि जिब'नाव देहायाव गोबां हेंथा फैनायखौ जों नुनो मोनदों गोदान गोदान बेराम जानायखौ नुनो मोनदों बेयावखायनो जोङो गावनो बाहायनाय ओह आबादफोरखौ गावनो बाहायनो गोनां गावनो जानो गोनां ओह बेसादफोरखौ जोङो सोलायनायनि बेब'स्था खालामगोन गायनायनि गायनायनि बेब'स्थाखौ जोङो सोलायगोन बेसेसै बेफोरनि बादाव जोङो गोबोरखि हासार बानायनाय हासार खानस्रि हासारफोरखौ बाहायगोन आरो न'वावनो बानायनाय एम्फौ बुथारग्रा माखासे गावनो बानायनाय मुलिफोर बाहायनानै जोङो बेफोरखौ बानायनानै गोदान महरै नुजाफैनाय बेमार मोदोमनि अल'खद बेफोरखौ होबथानायनि बेब'स्थाखौ खालामगोन दानि जुगाव जोङो खम बिबां दिहुन मोननाय बिबांनि मायफोर निजा गायाव गोबां बिबांनि गोबां बिबां दिहुननो हानाय मायनि फिथाइ जोङो गायगोन बिसेसै सवान दाम'स मुसुरि आरो गोबां दामाव फाननो हानाय मोनामग्रा जोसा आरो ब्राउन राइस जायखौ जोङो बुङो बेफोरखो जोङो बाहायगोन मिलावसो मिलाव मिसिनाव होनानै हुख'नाय माय माइरंखौ नागारनानै जोङो दिंखिदों सौगोन दिंखिदों सौवोब्ला जोङो हुख'नाय माइरंनिफ्राय जानाय जिफोर लकसान बेफोरखौ खमायगोन आरो जोङो ब्राउन सुगार मानि हुख'नाय नङै माइरंफोरखो जोङो बाहायनायनि बेब'स्था खालामगोन आरो बेफोरखौ खालामब्ला जोंनि देहायाव नांगौ बिबांनि ओह होदेरनाय आदारखो जोङो मोनजागोन होन्नानै आङो सानो